کبھی کبھار اپنے آپ پے ہو جاتا ہے اور میں اس کو اس لیے کینسل کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت دقت آ رہی ہے مجھے کبھی کبھار اگر میں پیمنٹ کیش کرنا چاہتا ہوں اس کے باوجود بھی وہ خود بخود پیمنٹ ہو جاتا ہے آنلائن جی جی تو کر دیجیے سر نہیں نہیں میں کبھی کبھار آنلائن نہیں کرتا ہوں کیش آن ڈیلیوری کرتا ہوں تو اس میں دقت آتی ہے مجھے کیونکہ یہاں کیش آن ڈیلیوری بھی ہو جاتا ہے اور پھر خود بخود پے ہو جاتا ہے تو آپ اس فیچر کو کینسل کر دیجیے جی سر جی آگے جب ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو کانٹیکٹ کروں گا جی سر تھینک یو